अस जेह्ड़े होंदे कि साढ़े ग्रांऽ बिच्च ते तेहार बड़े जैदा धूम धाम कन्नै मनाए जंदे न ते उ'नें गी धूम धाम मनाने उप्पर अस लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाने न होर शैल शैल चीजां बनाई ओड़ने जियां कि साढ़े कि इत्थै तेहार होंदा कुछ बी तेहार होगा मेन चीज ऐ बब्बरू बब्बरू ते बनने न हून जियां केह् सनां में तुसेंगी इक होंदे साढ़े थम्म पूजने थम्म पूजने गी द्रोपड़े बनाने द्रोपड़ां होंदियां न जियां कि आटे बिच्च हल्दी पाई थोह्ड़ा जेहा नमक पाओ धनिया पाओ भी ओह्दे फुल्का जन बनाओ इन्ने टेस्ट होंदे न मतलब कि साढ़े इत्थै ऐसा ऐ कि जिसलै बी कोई ना कोई तेहार होंदा उस तेहार गी धूम धाम कन्नै मनाना ऐ ते अपनियें धीयें गी सद्दो कुसै गी बी सद्दो ते उ'नें गी रुट्टी खलाओ साढ़ै इत्थै जियां हून में केह् सनां तुसें गी जियां कि हून साढ़े तेहार होएआ केह् तेहार होएआ जियां बसाखी बसाखी गी अच्छे अच्छे पकवान बनाने अपनियें बु बुआएं सद्दो अपनियें कुड़ियें गी सद्दो बसाखी उप्पर लोकें आस्तै बनाने खीर बनानी फिरी बबरू राजमाह् चौल खट्टा साढ़े ते इत्थुआं दी फेवरट चीजां लोकें दियां मश्हूर केह् है न कि अस दाल दा मद्दरा भिरी दाल मांह् दा मद्दरा बड़ी सारी चीजां बनाने असें मांह् दा मद्दरा इन्ना टेस्ट मद्दरा होंदा ना कि केह् सनां आय हाय जीभ च पानी आई जंदा ऐ साढ़े तेहार उप्पर हर इक तेहार जेह्के न उ'नें गी कुछ न कुछ बनाने गै पौंदा ऐ पर जेह्के बबरू ते ओह् है न खीर एह् ते साढ़े हर इक तेहार उप्पर बनदी गै बनदे न ते इनें गी सारें गी बनांदे न क्योंकि बोलदे न कि जेह्ड़े तेहार होंदे न सुक्खै सांदी औंदे मतलब कि कोई अच्छी गल्लां उप्पर औंदे न ते इनें गी असें अच्छी तरह् मनाना ते अच्छी पकवान बनाने चाहिदे न चाहे थोह्ड़ा गै बनाओ पर बनाओ ते इनें तेहारें गी धूमधाम कन्नै बनाओ निं तां एह् तेहार इ'यां निं भेजने चाहिदे असें अपने घर शैल गै बनाने जिसलै बी तेहार होंदा राजमाह् मद्दरा होई गेआ जियां बब्बरू होई गे खीर एह् चीजां बड़ी जैदा आम न साढ़े इत्थै बनदियां गै बनदियां ते लोकें गी बी इत्थै दिक्खो मद्दरा ते आय हाय मजा आई जंदा इस मद्दरे दा नां सुनियै खीर बब्बरू